جی بولنے کے آزادی جیسے مضمون اور اپنے اپنے خیالات کو عام کرنے جیسے مضمون پہ میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں اور ایک ایسا موضوع ہے جس کے جس میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہی بولنے کی آزادی اس وقت نقصان دہ ہو جاتی ہے جب سامنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے بولنے کی آزادی اسی وقت تک آپ کو فائدہ مند ہو سکتی ہے جب سامنے والا کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو اسی لیے اس موضوع کو بہت حساس سمجھا جاتا ہے اور اس موضوع کو ہندوستان میں کافی طریقے سے روک تھام بھی کی جاتی ہے اور اسے ممنوع بھی سمجھا جاتا ہے لیکن بولنے کہ آزادی جیسا موضوع یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور یہ ہمارا ہندوستان کا دستور ہندوستان کا آئین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بولنے کی آزادی رکھیں لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ سامنے والے یا آپ یا کسی بھی شہ شہری کو اس طرح کی کوئی تکلیف نہ پیدا ہو جس سے اس کے اس کی عزت کو عزت نفس کو یا اس طرح کے کوئی چیز کو رکاوٹ یا فائدہ ہو سکے